بچوں کا داخلہ کرانے کے اسکول میں قریب ایک ہزار روپیے مہینہ فیس پڑتی ہے اس میں بھی ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے